हम जो सांस्कृतिक त्योहार मनाते हैं उसमें से बहुत सारे सांस्कृतिक त्योहार हैं जैसे कि नवरात्रि नवरात्रि में हम नौ दिन का उपवास रखते हैं और माता दुर्गा का पूजा करते हैं उनके नौ रूपों का पूजा करते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से नौ कन्याओं को भोजन करवाते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं उस नौ कन्याओं में हम माता का रूप देखते हैं और उस अवसर पर लास्टवें दिन हम लोग डांडिया और गरबा खेल कर उत्सव का उत्सव मनाते हैं और इसी प्रकार होली होली में होलिका दहन करते हैं और होली का उत्सव मनाते है एक दुसरे को गुलाल और रंग लगा के खुशियाँ अपना बाँटते हैं और लोहड़ी में लोहड़ी मनाते हैं हमलोग बैंड बाजा बजाकर बहुत और हमलोग ईद ईद का त्योहार मनाते हैं जैसे ईद में हमलोग ईद में एक महीनें का हमलोग का जो है व्रत रहता है उपवास रहता है और लास्टवे दिन का चाँद देख कर हमलोग सेवई बना कर ईद मनाते हैं और एक दूसरे का गले लगते हैं